आमच्या बागेंत आमी खूब तरेचीं वनस्पतीचीं झाडां लायिल्लीं आसात तातूंत म्हणल्यार पयलें कोडलिंबूचें झाड मागीर तुळशीचें वट्टेलांव तशीच एलिविरा लायिल्ली आसा तशेंच आमगेर ब्रह्मकमळूय फुलता तेंवूय आयुर्वेदीक अशें म्हणटात फटफट्याची पानां आसात आमगेर कोडलिंबू लायला पय ते बरेंच उच जाल्लें आसा झाड आनी ताका फुलां फुलोन एक एक फावटी तांचीं फळांय जातात बरीं घोंस्सांनी आनी तीं सुकून पडून रोकडेच रोंपे तयार जातात तांचे तुळशींची झाडां तर आमचीं सगले कडेन जातात पावसाक तर तांचो बरें खालना कशी रुजून येतात आमी तुपमिरयां लायिल्लीं आसात जी तांकां आमी कोंकणीन म्हणटात सणबियां जीं गरमेच्या दिसांनी शरिराक आमच्या थणसाण दवरतात जी रातीन फुगोंक घालप आनी दुदान किंवा फलुडा करून पिवपाक तीं बरीं पडटात सणबिंयां गरमेच्या दिसांनी आमचें शरीर थंड दवरतात गंजण तशेंच आमी गंजण लायिल्लें आसा गंजणाचें एक रोंपो लायलो जाल्यार तें घोंसांनी सामकें अशें बरे ताजे ते गुच्छ कसो तयार जावन येता गंजण आमी पावसाच्या दिसांनी किंवां गरमेन च्यायेन घालून ती च्या आमी पितात गंजणाची च्या थंडी जाली किंवां कसाय करतात पय तातूंनय आमी गंजण आलें पुर्नलवो तुळशी वट्टेलांव घालून ताजी कसाय आमी पितात किदेंय पोटान बिगडलें जाल्यार आमी कोडलिंबूची पानां रातीन शिजयतात आनी सक्काळ फुडें कोडो पितात वट्टेलांव वट्टेलांव तर सामको बेस्ट भुरग्याक तेजो रोस काडून थंडी जाली जाल्यार दितात किंवा तेजें उदकूय शिजोन भुरग्याक दितात ल्हान भुरग्याक आनी फटफट्याचीं पानां तर आमचीं मुतखडो म्हणटा पय पोटान जाता ताका तेजो रोस काडून जर तर पिलो जाल्यार ताजेर बऱ्यांतलो बरो म्हणटा तसो रामबाण उपाय म्हणल्यार जाता फटफट्यांच्या पानांचो अलोविरा ताका आमी कोंकणीन काटकुंवर म्हणटात जी धोंपराची दूक आसली जाल्यार ती तव्याचेर भाजून पांयांक जर तर शेक दिलो जाल्यार ती दूक रोकडी काडटा तशेंच भुरग्यांक जर तर थंडी जाली जाल्यार बरी मुमुरक्याचेर म्हळ्यार चुलींतलो जो मुमुरको मुमूर मुमुरलो म्हणटात आमी तातून भाजून ताजो रोस पिळपाचो आनी तातून आमी इल्लेशें म्होंव घालून त्या भुरग्याक दिलें जाल्यार ताजी थंडी रोकडी वता संडासांतल्यान अशे तरेन आमी जायती वनस्पती झाडां बागेन लायिल्लीं आसात